रेडियो उप्पर न्यूज बी ठीक ऐ जिसलै नेईं होऐ टीवी शीवी ते फ्ही केह् करना उसदे पर बी ठीक होंदी बा इ'यां जैदातर अ'ऊं इ'यां कोशिश करना कि टीवी उप्पर गै लब्भी जा जां फोन उप्पर लब्भी जा तां ओ जैदा बेह्तर ऐ ते चैनल जेह्के अ'ऊं जिनें गी फालो करना ते जिनें गी दिक्खना उं'दे नांऽ इ'यां होई गे वीरा चैनल होई गेआ इक जेके चैनल होई गेआ एह् साढ़े इ'यां लोकल चैनल न ते जेह्के बड्डे लैवल पर जि'यां देश लैवल पर आई गे जि'यां आजतक होई गेआ एबीपी न्यूज होई गेआ जी न्यूज होई गेआ इं'दे चैनल उप्पर अ'ऊं ओह् नेही न्यूज दिक्खने कोशिश करदा जि'यां ए कोई पालिटिक्स दी न्यूज होई कोई स्पोर्ट्स बारे च होई एह् जां फ्ही जेह्के साढ़े देश विदेश च चलै दा उप्पर दा सिस्टम जे बी ऐ उसदे बारे च न्यूज होई एह् असें सुनने चाहिदी इसदे कन्नै बंदा अपडेट रौंह्दा अजकल अजकल दे जमाने च जे किश बी होआ दा उस्सी पता रौंह्दा अपने बंदे नोलेज बधदी अपना ज्ञान बधदा